कढ़ी चावरु दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चावरु बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोग गोगिड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सुवांजिड़ो जी सुवांजिड़े जी भाॼी पूरी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चावर सेव सेवई त सयूं भुॻल सयूं